शिस्त आनी वेळ पाळपाच्या बाबतींत हांव खूब निपूण मानता स्वताक तर म्हाका ताचो खूब अभिमान आसा आणी हांव प्रत्येकांक हो सल्लो दिता की शिस्त आनी वेळ ही खूब काटेखोर पद्दतीन पाळपाक जाय खंयच्याय कामाची वेळ ठरलेली आसता त्या वेळेन तें काम पूर्ण जावपाक जाय आनी ती वेळार सुरवात जावपा जाय ज्या शिस्तीन ज्या पद्दतीन तें काम जावपाक जाय तें त्याच पद्दतीन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता